हम लोग छठ बहुत मनाते हैं अभी भी हो रहा है छठ अभी चैती छठ हो रहा है चैती छठ में भी उसी तरह होता है कार्तिके के जैसा सातवें छवीं सातवें आठवें नहीं खूब धूमधाम से मनाते हैं छठ पर्व नियम धर्म से हम लोग करते हैं गेहूँ काटते हैं पकवान बनाते हैं लड़ुवा बनाते हैं छठ माई के महिमा बहुत है का है कार्तिक में होता है वैशाख में होता है वैशाखी पर्व होता है तीन होता है छठ माई का पर्व बहुत दूर दूर से छठी में लोग आते हैं सब बाल बच्चा आता है और मनाता है फल फूल पर पकवान लड़ुवा केतारी सब चढ़ता है नारियल साचा धूप दीप जलता है नहाय खाय होता है खरना होता है छठ अर्घ्य पड़ता है सब करते हैं हम लोग इसी सब अथिए में है भगवान को नहीं देखेंगे तो भगवाने का तो पर तो जिया है सब लोग जीता है दीपावली लोग मनाते हैं इतना धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं दुर्गा पूजा में लोग मेला लगता है बगले में दर दुकान नौ दिन पूजा होता है घर में कलशा बैठाते हैं दुर्गा पूजा में कलशा बैठाकर पूजा करते हैं घर घर सब चीज़ लोग करता है दुर्गा स्थान में बैठता है कलशा उसके बाद बलिदान होता है बलिदान के बाद यात्रा होता है यात्रा के बाद पूर्णिमा होता है बाल बच्चा सब नया नया कपड़ा सब जे पहनते हैं करते हैं पूजा करते हैं हर घर मिठाई बनती है घर घर लोग मिठाई बनाते हैं खाते हैं पीते हैं धूमधाम से नौकरी पर से छुट्टी होता है सबको बाल बच्चा स्कूल बंद होता है सब दुर्गा पूजा खूब मनाते हैं छठ खोब मनाते हैं दीपावली होता है दीपावली में लोग घर घर दीप जलाते हैं पटाखे फोड़ते हैं नए कपड़े पहनते हैं मिठाई खाते हैं खुशी मनाते हैं ई सब पर्व बहुत दिन से पुरानी पर्व है ई सब हर हाय धूमधाम से लोग मनाते हैं कार्यक्रम कम संस्कृत सब सब मनाता है करता है बनता है खाता है पीता है सब लोग छठ पूजा दीपावली करते हैं हर घर सफाई होता है दीपावली में लोग रंगइया पोतइया होता है घर घर मिठाई बनाते हैं सब लोग नया कपड़ा पहनते हैं सब पटाखे फोड़ते हैं हर घर मंदिर जाकर दीप जलाते हैं घर में दीप जलाते हैं सब लोग दो काम होता है मच्छर तो छब छब मर जाता है सब ये सब पुराने से चल रहा है अब और आगे बढ़ गया है बढ़ियाँ से धूमधाम मनाकर करते हैं पर्व सब लोग हर घर लोग खुशी मनाते हैं खाते हैं पीते हैं पटाखे फोड़ते हैं खेलते कूदते हैं सफाई करते हैं सब लोग लक्ष्मी पूजा का व्रत है लक्ष्मी जी घर घर बोलती है हम जिसको जो देते हैं सब लक्ष्मी सब देते हैं भगवान सेवा बहुत पर्व है बिहार में कि मनाया जाता है होली जैसे है होली में भी लोग खुशी मनाते हैं नया नया कपड़ा पहनते हैं पुआ बनाते हैं कचरी फुलौरी बनता है झोर बनता है लकुआ का तिलौरी बनाते हैं फिर पुआ बनाकर खाते हैं खीर बनाकर खाते हैं लोग अपने आप ढंग से सब नया नया कपड़ा पहनकर अबीर लेकर खेलते हैं धूम मचाते हैं खेलते हैं खुशी मनाते हैं रंग खेलते हैं साल में है कि दू महीना तीन महीना पर सब पर्व आता है खुशी मनाते हैं लोग हम लोग बढ़ियाँ से लोग खेलते हैं खुशी मनाकर जीते हैं लोग कई दिन है लोग के जब तक है लोग के तब तक के खेल कूद का दुनियाँ बहुत ढंग से जीता है